जय झूलेलाल वॾा चई विया आहिनि त महिमान भॻवान जो रूप हूंदा आहिनि इन लाइ मां महिमाननि जो वॾो अ आदरु सत्कार कंदी आहियां उहे महिमान मुंहिंजे लाइ भॻवान जो रूप आहिनि हिन लाइ जॾहिं बि मुंहिंजे घर में महिमान ईंदा आहिनि त मां ॾाढो ख़ुशि थींदी आहियां छा त उन्हनि खे मुंहिंजे हथ जी रसोई ॾाढी वणंदी आहे मां उन्हनि जे लाइ अलॻि अलॻि तरह जा ॾे तरह जी शयूं ठाहींदी आहियां जेके उन्हनि खे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि जीअं ॾही वड़ा वग़ैरह उन्हनि खे मुंहिंजे हथ जा ॾाढा वणंदा आहिनि कड़ी चांवर बि वणंदा आहिनि उहो बिहनि जूं टिकियूं वग़ैरह या छोला भटुरा उन्हनि खे मुंहिंजे हथ जा ॾाढा वणंदा आहिनि जीअं उहे ईंदा आहिनि त मां उन्हनि खे तरह तरह जी शयूं ठाहे करे खाराईंदी आहियां उहे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि उन्हनि जी उहे तारीफ़ कंदा आहिनि ॾाढो ख़ुशि थी करे मूंखे चवंदा आहिनि तव्हांजे हथ में जादू आहे जो तव्हां अहिड़े सुठे नमूने जूं असांखे शयूं ठाहे करे खारायो था जय झूलेलाल